देखियौ हमरा मैथिलीमे पेनहान ओढ़ान जे भेलै मतलब लेडीज होइ हइ तऽ साड़ी पीनहै हइ जेंट्स होइ हइ तऽ धोती पीनहै हइ लुँगी पीनहै हइ इएह सब हमरा मैथिलीमे चलै हइ जैसेकि आब लेडीजके शृंगार भेलै तऽ लेडीजके शृंगार मतलब भेलै टीका भेलै झुमका भेलै बाली भेलै टीका भेलै नथ भेलै मेहदीलच्छी भेलै पायल भेलै अंगूठी भेलै गर्दन मे मंगलसूत्र भेलै हाथमे मेहदीलच्छी भेलै गोरमे पएरमे अँगूठी भेलै हाथमे अँगूठी भेलै इएह सब महिला महिलाके लिए शृंगार हइ हमरा मैथिलीमे आ जेंट्सके लिए धोती भेलै कुर्ता भेलै जैसेकि लुँगी भेलै आइ जैसेकि शर्ट पेंट भेलै इएह सब हमरा मैथिलीमे हइ बुझलियै सर लेडीज सबके शृंगार इएह सब हइ जेंट्सके शृंगार इएह सब हइ हयँ लेडीजमे मैथिलीमे शूटो सलबार पेन्ह लेलक साड़ियो पेन्ह लेलक आइँ जेंट्स भेल तऽ धोती पेन्ह लेलक मोन भेल तऽ शर्ट पेन्ह लेलक मोन भेल तऽ कुर्ता पेन्ह लेलक मोन भेल तऽ टी शर्ट पेन्ह लेलक मोन भेल तऽ गंजी पेन्ह लेलक इएह सब हइ इएह सब जेंट्सके शृंगार होलै धोती कुर्ता गमछा गंजी इएह सब जेंट्सके शृंगार होलै लेडीजके शृंगार तऽ भेल नथ टीका बाली झुमका मेहदीलच्छी डरपेच इएह सब भेलै लेडीजके लिए शृंगार मैथिलीमे इएह सब चलै हइ लेडीज के लेडीज के श्रृंगार इएह सब भेलय हमरा मैथिली मे